राजस्थान जी मुख्यु स्वास्थ्य नीतियूं ॾाढियूं आहिनि सरकारी इस्पतालि थिया प्राइवेट इस्पतालि क्लीनिक अलॻि अलॻि तरीक़े जी स्वास्थ्य नीति आहिनि हिन में देखभाल बि ॾाढी सुठी तरीक़े सां कंदा आहिनि जनता खे हर तरीक़े जी सुखु सुविधा ॾींदा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जा बीमा भरे पंहिंजे सरीर जो इलाजु करे था सघूं महांगे इस्पतालनि जे मुकाबिले सरकारी इस्पतालि में ॾाढियूं सुविधाऊं थींदियूं आहिनि उते पाण वॾे नंढे सभिनी जो इलाजु कराए था सघूं ऐं मोलनि जी सुविधा बि वठी था सघूं ऐं राजस्थान जा कानून बि ॾाढा सुठा आहिनि केर छोकिरे या छोकिरे जी जांच कराए थो अचे त पाण सौ चारि ते शिकायत करे था सघूं ऐं नियाणियुनि खे बचाए था सघूं ऐं का बि बीमारी वॾी हुजे या नंढी आरामु सां इलाजु कराए था सघूं वैक्सीन लॻाराए था सघूं ऐं कोई कॉल्ड चेन जी सुविधा बि आहे जंहि में पाणि वैक्सीन दवाऊं सभु ख़राबु थियण खां बचाए रखी था सघूं शहिरि जे सभी माण्हुनि खे स्वास्थ्य अधिकार ऐं सवास्थिक केंद्रनि जी सुविधा प्रधान कनि था राजस्थान सरकारि विधानसभा में राजस्थान सवास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम ॿ हज़ार ॿावीह लाॻू करे रहियो आहे राजस्थान सरकारि जा नियम संवेदनशील आहिनि जवाब ते थींदा आहिनि राजस्थान जे नियम जे तहत पंद्रहां विभाॻ सौ अठ सेवाऊं शामिलु करे विया आहिनि स्वास्थ्य जी निर्देश में माण्हू अचण वारे वक़्त में पंहिंजे सरीर जी देखभाल करे प्राथमिकिता सेवाऊं वठी थो सघे माण्हुनि जे अधिकार लाइ हुनजी सुरक्षा लाइ कानूनी अदालती फ़ैसिला राजस्थान स्वास्थ्य जो हिसो आहे ऐं पाणि जेके ब्लैक में दवाऊं वठनि था ऐं विकिणनि था उन्हनि जी कानून जी मदद वठी करे शिकायत करे था सघूं सरकारि मेक इन इंडिया खे प्रोत्साहित करण लाइ आयरोक रोज़गारु वधाइण जे उद्देश्य साम भारत में सेवाऊं निर्माण उत्पादन खे बढ़ावो ॾेई था सघनि नवे प्रतिशत बीमारियुनि जो इलाजु लॻभॻि ढाई सौ सां टे सौ तरिक़े जी आवश्यक दवा ॾियण संभव आहे भौतिकि सत्यापन जे दौरानु सख़्तु मॉनिरिटिंग करे विद्यालय जे सत्यापन परवधन जी प्रवष्टि करे था सघूं कंहिं मंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान जी सुविधा आहे हिन सुविधा सत अप्रेल ॿ हज़ार तेरहां जो लाॻू करे वेई आहे राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजिना आहे जंहिं में पाणि इलाही तरीक़े जूं कराए था सघूं ऐं सरकारी इस्पतालुनि में दवा वठी था सघूं सभु फ्री में मिलंदो आहे क्यू आर कॉड प्रिंट सां पाण दवाऊं अस्ली आहिनि इहो बि पतो करे था सघूं